इस्कुलमे जे छै तरह तरहके विषय पढ़ाएल जाइत छै सभविषय पढ़ाइ होइत छै आओर लेकिन पढ़बयके जगहमे तऽ इस्कुलमे की पढ़ाइ होइत छै सभ जानिते छै इस्कुलमे केना की चलैत छै सभ लापरवाहीसे पढ़ेलक इम्हर घूमल उम्हर घूमल आओर इस्कुले नहि यहाँ तक कि इस्कुलमे बच्चोसभ जे छै अपन गेल पढ़ल लिखल सभआदमी पढ़लक लिखलक आओर जे छै यहाँ पर इस्कुलमे पढ़ाइ तऽ सरकारी इस्कुलमे केहन पढ़ाइ होइत छै सभ जनैत छै विषय विषय तऽ मैथ भेलै इंग्लिश भेलै जीवविज्ञान भेलै संस्कृत भेलै ईसभ पढ़ाइ होइत छै लेकिन मास्टरसभ योग्यता ओहन नहि रहल नहि पढ़ेलक ओतेक रुचिए नहि रखलक बच्चासभकेँ पढ़बैमे ओहन रुचि नहि रखलक लेकिन आब जे छै धीरे धीरे सुधार भए रहल छै धीरे धीरे जे आब सभ लिखत नीकसँ पढ़त आरामसँ रहत लेकिन पहिने जकाँ आब नहि रहैए आब ठीके पढ़ाइ होइए आरामसँ पढ़ाइ होइए सभआदमी एहिना होयबाक चाही इस्कुलमे एहिना सभ इस्कुल हुए तऽ नीक रहतै अच्छा पढ़तै अच्छा सभआदमी रहतै नीक रहतै पढ़तै